आब तऽ इएह बनबै रहियै चूल्हा पर जला कऽ आँच ठठेराके आँच गोइठा पर आब तऽ एहन बनबे लगलियै कि हीटर पर होइ छै गैस पर होइ छै कुकरमे आर होइ छै आब तऽ जेना मन तेना करै छियै तहिया रोटी सब्जी बना दै रहियै मकइके रोटी पका दै रहै गहूँमके रोटी मोटका पकाए दै रहै आब तऽ जे मन होइ छै से बना कऽ खा अपन मोनके बात होइ छै जे मोन होइ छै आब गैस पर हीटर पर कुकर पर जे मोन होइ छै बना कऽ खा माथामे दर्द ऊठि जाइ रहै ऑंखि आ होइ जाइ रहै आन्हर जाइ रहियै डॉक्टर कन ऑंखिके धुइयाँ बढ़ि रहै धुइयाँमे फूक फूक फूक फूक करै रहियै ऑंखि सँ नोर बहै ई हुये आँसु बहए लगै रहै ऑंखिसँ दर्द करै रहै जाइ रहियै डॉक्टर कन आब तऽ हीटर पर चढ़ाइ दै छियै घुरै छियै टीप दै छियै सलाइ बारि दै छियै अपन होइत रहै छै गैसमे हीटरपर टीप देलौ अपन होइत रहल घूरऽ फिरऽ आबऽ उतारि दहो फेर भए गेलऽ एके कुकरमे एकेमे दालि दए दहो चाउर दए दहो अल्लू दए दहो अपन बनबै छियै अपन होइ छै खा पिय रहऽ मौज सँ रहऽ कथी लए बर्तन मजबऽ कथी लए अथी कारखी छोरबऽ ई छोरबऽ कुकरमे दए दै छियै अपन होइत रहऽ होइत रहऽ से बात होइ छै करैत रहऽ खाइ छै सुतल छी अपन चढ़ाइ देलियै अपन होइ छै उहाँ टिप दहो बटम अपन होइत रहऽ तेहनका काम करै रहियै करै छियै आ नहि तऽ गोइठा लगबऽ हे बऽ ठठेरा लगबहो पत्ता केतारीके पत्ता लगाइके तहिया भनसा तैहुका युगमे लोग करै रहै हमरा युगमे गोइठा पर आब लगबै छियै मकइके खुट्टी लगबऽ लरकटियाके खुट्टी पर करै रहियै आब से युग गेलै आब ओ दिनो दिनो युग आब बढ़िये होइ छै लालूके युगमे अयलै तऽ आ बढ़िये सँ सब किछु होइ छै लालूके बेटा अयलै तऽ आब सबकिछु सरकार बनलै सबकिछु देलकै बढ़िये निहितके आब सबकिछु बढ़िये निहित खाइ पियै छियै सब रहै छै करै छियै भनसा भात होइ छै ने धुइँया लागऽ ने धक्कड़ लागऽ ने बर्तनमे कारखी ने किछु कारीख लगै छै करै छियै खाइ छै अपन रहऽ एनाहियै होइ छै दुनियाँ दारी एनाहि चलै छै कथी लए माथा दुखैतै कथी लए एना तऽ आब दुखिया छै जे तऽ ओकरा तऽ दुःख रहबे ने करै छै लेकिन चू भनसामे नहि दुःख आब होइ छै अभी धुइँया धक्कड़ नहिये लगै छै तऽ आब कथीमे होतै वहएने हाथ पाकै छै ने गोर ने तब तहिया हाँथ पाकि जाइ रहै हे झरैक गेलै हे देखऽ ने ठठेरा काँचमे करिया होइ गेलै एगो ई होइ छै गोबर ठोकऽ तऽ हाँथ करिया महकै छो हे हाथ पाकि गेलऽ हे गोर पाकि गेलऽ हे देखहऽ हाथ झरैक गेलै हिनकर हाथ पाकि गेलै ई एना होइ जाइ छै ओना होइ जाइ छै से लोक कहै रहै आ पाकिये जाइ रहै तहिया भात पसबै तब हाथ झरैक जाइ रहै हे ई होइ जाइ रहै ओ होइ जाइ रहै से कहै आब तऽ कुकरमे अपने नापि कऽ चाउर दहो नापि कऽ दालि दहो नापि कऽ पानि दहो बस भए गेलऽ ऊतारि दहो सिझलऽ ऊतारऽ एहनका युग छै आब एकरा सँ बैढ़ि कऽ की होतै आ दिनो दिनो बढ़िये होतै की होतै बढ़िये नहि तऽ लोक कैरतै खैतै बढ़िये सरकार रूल खोलने जाइ छै भोट देतै बढ़िऑं रूल खुलतै बढ़िये काम करने जेतै एहन एहन काम होइ छै की करतै आब जेहन जेहन काम करतै ओहेन ओहेन होतै